हमर सबसॅं बेसी पसंदीदा मार्शल आर्ट मे एकटा किक अबै छै बैक किक आ राउंड किक हमर ई दुनूटा जे छै बहुत बेसी हमर पसंदीदा अछि कियाकि बैक किक मे जौं हमरा पाछू सॅं केओ किछु कऽ रहल छथि तऽ हम हुनका अपना सऽ हटा सकैत छी आ राउंड किक मे जौं पाछू आगू दुनू दीस सॅं छथि या चारु दीस सॅं छथि तऽ हम हुनका चारु दीस सॅं अपना सॅं हटा सकैत छी हुनका जे छै से बहुत बेसी ओहि सॅं ओ बहुत बेसी प्रभावित हेताह जेहो केओ हमरा मारय लेल या किछु आओर करय लेल अबैत हेताह से कियाकि हुनका ओकरबाद नहि मुँह बचतनि ठीक सॅं आ नहि पैर बचतनि ठीक सॅं तहि दुआरे ई दुनू जे किक छै से हमरा बहुत बेसी नीक लगैया